बड़ा गै शैल सोआल ऐ जेह्का हून आया ऐ ओह् ऐ कि थुआढ़ी कोई फेवरट कताब कोह्की ऐ ब्लाग जां राइटप जां फ्ही कोई कविता जां स्टोरी जेह्की तुसें कदें लिखी होवै जां फ्ही कुस जां कुस तुसी इंस्पायर मतलब प्रेरित कीता ओह् लिखने आस्तै जां ते फ्ही ओह्दे हा बाद च कि अगर तुसें लिखी बी ऐ ते ओह् कोह्की भाशा च लिखी ऐ फेवरट अ'ऊं शुरू करगी फेवरट कताबा शा अगर फेवरिट कताब दी गल्ल करां तां महान जेह्के कवि आक्खी सकनी जेह्के साढ़े राश्ट्रपति बी रेही चुके न डाक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम होर जेहड़े हर विद्यार्थी गी सुखना दिखने दी प्रेरना दिन्दे न उंदी इक कताब ऐ जेह्की मिगी मती प्रिय ऐ ओह्दा नांऽ ऐ बिंगस आफ़ फायर होर मैं आपूं बी पढ़ी ऐ ते आ'ऊं चाह्नी आं कि हर विद्यार्थी उस कताब गी पढ़ै ते सुखना दिक्खै हर माह्नू सुपना दिक्खी सकदा ऐ उन्दी एह् कताब असेंई एह्दे आस्तै प्रेरित करदी ऐ तां गै मेरे आस्तै ओह् बड़ी मेरे मेरे मतलब दिला दे बड़ी कश ऐ ओह् कताब एह्दे हा बाद च अगर गल्ल करचै जे कदें कोई पोइम लिखी ऐ जां कोई स्टोरी लिखी ऐ हा मैं पेह्ली बारी इक मैं पैह्ली बारी इक कविता लिखी ही ते लिखी ही डोगरी च लिखी गै ते लिखियै डोगरी च ते लिखी ऐ अपने निक्के भ्राऽ कोला प्रेरित होइयै मेरी कविता दा टाइटल हा इश्क ओह् मेरी पैह्ली कविता ही ओह्दे कोला बाद च मैं इक दो कविता होर बी लिखी दियां न जियां पैह्ली बारी मै इश्क कविता लिखी इश्क उप्पर मैं दो कवतां लिखियां ओह्दे कोला बाद मै इक रब कवता लिखी ओह्दे कोला बाद च मैं इक दो होर लिखी दी ऐ ते जेह्की मेरी भाशा ऐ ओह् डोगरी गै रेही ऐ डोगरी च कीजे डोगरी भाशा ने मता लगाव ऐ कीजे मैं एह्दे च गै पो जेह्की ओह् जेह्की पी जी दी पी जी कीती ऐ अपनी तां गै मैं एह्दे च गै लिखना मता पसन्द करनी आं ते मैं एह्दे च लिखेआ बी ऐ ते लिखेआ मैं पंकज मेरा निक्का भ्राऽ ऐ ओह्दे कोला प्रेरित होइयै लिखेआ ऐ ते ते होर अगर गल्ल करचै जे स्टोरी कोई जेह्की बड़ी पसन्द होऐ तां ओह् इक स्टोरी ऐ स्टोरी आक्खो जां तुस स्टोरी आक्खो क्हानी च गै जियां जेह्दे कोला मै बड़ी प्रभावत आं ओह् ऐ रामायण मैं ओह्दे कोला पर्सनल लैवल उप्पर अपनी निजी जिंदगी च बहुत ज्यादा प्रभावत आं पर मिगी लगदा ऐ कदें बी तुस जिंदगी च तुसेंगी मसूस होऐ कि हून किश नि होन लग्गेआ किश नी होआ करदा ऐ जां सब किश खतम होई गेआ ऐ तां तुसेंगी सारें गी सुझाव देगी जे इक बारी उस कताबै गी चुक्को उसी पढ़ो मैसूस करो ओह्दे कशा किश सिक्खो उ'ऐ इक मात्तर कताब ऐ जेह्की मिगी लगदा ऐ जेह्दे च हर समस्या आस्तै हल ऐ ऐ तुसें सारें गी पढ़नी चाहिदी ऐ ते अपनी सारी समस्याएं दा हल करना चाहिदा ऐ